जेह्ड़ी आर्ट होंदी साढ़ी जिंदगी दी बड़ा ई इंपार्टैंट हिस्सा होंदी जेल्लै अस कोई चीज बनान्ने आं जां कोई हैंड मेड कार्ड बनांदे जां कोई ऐसी हत्थै दी बनाई दी चीज ओह्दे च ओह्दे च साढ़ी फिलिंग साढ़े इमोशन जुड़े दे होंदे और ओह्दे कारण ओह् जिसी अस दिन्ने आं ओह्दे कन्नै बड़ा खुश होंदा ऐ और उस खुशी दे कारण असें ई बड़ी खुशी मिलदी और असें कि उसी औनै आह्ले टाइम साढ़े कम्म बी आई सकै दा